हांव गोंयांत रावतां सो हांगासर पावसाळ्यांत खूब जाग्यांचेर ट्रेकिंग हायकिंक करपाक गावता स्कुलाच्या टायमा वरसुनूच आमकां ट्रेकिंग हायकिंग करपाक व्हरताले आनी आतां आमी फ्रेंड्स वाळपय सायडींत ट्रेकिंग आनी हायकिंग करपाक वयता अशें राणटी जनावर अशें भयंकर जनावर आमकां केन्ना गावंक पूण सोरोप माकड ह्या सारके जनावर सदांच गावता ह्या जनावरांक लुकसाण जावचो न्हू म्हणून हांव कशें हांव कसो हेल्प करूंक शकता जाल्यार आमी मनीस म्हणून तेंच्या घरांत वयतात आमी तेंच्या रानांत वयता सो आमच्या खातीर आमी आमची मिस्टेक आम आमची मिस्टेक आमी थंय करूंक जायना हेच्या खातीर आमचें घर तशेंच तेंचें तें घर अशें समजून आमी वचपाक जाय आमी प्लास्टीक ह्या सारकी बाॅटल थंय उडय नासताना सगळें नितळ तो परिसर दवरून आमी परत येवपाक जाय